موجودہ وقت میں جس طرح باقی چیزوں کو متاثر کیا ہے جیسے کہ ساگ سبزی پھل فروٹس اسی طرح تعلیم و تعلم میں بھی کافی دقت آئی ہے اور نوکریاں بھی کم ہو گئی ہے اور جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں بسوں سے یا پھر آٹو سے رکشہ سے ٹرین سے تو اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے کافی متاثر ہوا ہے پڑھائی اور نوکریاں یہ ساری چیزیں کافی دقتوں میں ہے تو ضرورت ہے اس وقت کی اس چیزوں کو سستی کرنے کی تاکہ تعلیم میں آسانی ہو اور لوگوں کو نوکریاں مل پائیں اور صحیح تنخواہ ان کو ملے تاکہ اپنے بچوں کی تعلیم میں کوئی دقت نہ آئے